हाँ प्रणाम सर बोलिए हाँ अच्छा है आप जब से आएँ हैं तब तो अच्छा ख़ासा है सब आप आप नहीं सर अभी तो उतना नहीं हो रहा है आप जब से आएँ हैं तब से तो अच्छा ही चल रहा है अच्छा ही है और समस्तीपुर ज़िले में तो पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन आप जब से आए हैं तब से तो उतना नहीं है तोड़ा सा है कल्याणपुर बलॉक की समस्या है तो सर ठीक है लेकिन आप इधर ड्यूटी कर रहें उधर तो थोड़ा बहुत तो होते ही रहता है उधर का तो तोड़ा मालूम नहीं है लेकिन इतना अब जो समस्तीपुर ज़िले में आप आएँ हैं तब से तो इधर का अच्छा है मतलब इधर पहले सब चल रहा था इधर इधर उधर सब लड़के लोग कर रहें थे बात मार धाड़ घरों घर भावुक हो रहा था लेकिन अभी इतना नहीं है जब आप

हाँ सर तो हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि मतलब पाब्लिक ब लोग भी मतलब आप लोगों का भी थोड़ी हेल्प कर कर देंगे कि अच्छा ख़ासा लोग भी रहिएगा तब तो फिर देखिएगा ना जो कि इतना हासा में तो पुलिस भी लोग मारे जाते हैं इसी लिए मतलब उधर का भी और इधर का भी सब को देखना पड़ता है तो इसी लिए तो आपको बोल रहें हैं कि हम जब से आप आएँ हैं तब से मतलब ये अच्छा ख़ासा है चल रहा है ऐसा ही चलना चाहिए ना तो तो जनता लोग भी तो देख रहे हैं ना कि आपको हम मतलब जब से इधर आएँ हैं आप जब जनता लोग का भी सब चल रहा है ना मतलब पहले लूट बैट हो रही थी मार पीट हो रही थी मतलब किसी में किसी का बनाव नहीं था किसी को किसी मत तरह से मतलब देख नहीं रहता था अच्छा मतलब मार पीट करते थे इधर और जब से आप इधर आएँ हैं तब से हमको अच्छा लगता है देखने में ठीक है ठीक है रखते हैं